हँ हेलो बोलू बिहारके शिक्षा व्यवस्था बहुत दयनीय हइ यहाँ स्कूली स्तर पर अच्छा है शिक्षा व्यवस्था लेकिन जब जादा योग्यताके हासिल करैके पड़ैत छै तऽ यहाँ नहि हो पबैत छै पटनामे थोड़ा बहुत हइ बिहारके राजधानी पटना हइ वहाँ थोड़ा बहुत हइ लेकिन अगर जादा शिक्षाके लेल चाही तऽ बाहर जायके पड़ैत छै

यहाँ बच्चाके पढ़ाबेके लेल अहाँ दशमा तक अहाँ अपना बच्चाके पढ़ा सकैत छी दशमा तक बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ इसकुल हय एलेवन ट्वेल्व भी करा सकैत छी अहाँ लेकिन अगर अच्छा कोनो यू पी एस सी बी पी एस सी तैयारीके लेल ओकरा बाद बच्चाके बाहर जायके पड़ैत छै यहाँ ओतना अच्छा व्यवस्था नहि हइ यहाँके एगो खान सर हइ पटनामे यू पी एस सी बी पी एस सीके तैयारी करबे छै गाँवके सरकारी इसकुलमे टीचर सब आयल हइ ओहिमे से आधी टीचरके अच्छा योग्यता हइ आधाके अच्छा योग्यताना हइ जी सी ई टी पास करके आयल ओ ठीक है लेकिन जे सीधा आ गेल हइ मुखियाके बहालीके द्वारा ओ अच्छा नहि हइ ओ बच्चाके अच्छा शिक्षा नहि दे पबैत छै हँ बिहारमे अहाँ पढ़ा सकैत छी सरकारी इसकुल छोड़के अहाँ प्राइवेट कोनो संस्थानमे एडमिशन करबाके बच्चाके पढ़ा सकैत छी वहाँ अच्छा शिक्षाके व्यवस्था हइ लेकिन सरकारी इसकुलके स्थिति बदहाल हइ कथी कहलियै एक बरी आओर कहू नहि सुन पयली हँ हँ होम ट्यूशनके लेल अच्छा टीचर मिलैत छै के अपना आस पड़ोसमे खोजेके होयत बढ़िया टीचर हइ एगोके हम नाम जानबो करैत छियै ओकर नाम संदीप हइ ओकरा से भी अहाँ पढ़ा सकैत छी ओ एक हजार रूपैआ लय छै एगो बच्चा पर हँ गाँवमे भी रहके अहाँ अपना बच्चाके अच्छा शिक्षा दे पबैत छियै हालाँकि गाँवमे भी अब प्राइवेट इसकुल सारा कुछ हइ प्लस ट्यूशनके भी व्यवस्था हइ अहाँ आराम से पढ़ा सकैत छी ठीक छै जानकारी पूरा हो गेल तऽ रख दू